नमस्ते

हाँ क्या क्या खराब है आपकी गाड़ी का

और इसका तो पार्ट भी पूरा खराब है इसका चैन भी टूट गया है इसका जो है कि मोबिल भी डालना पड़ेगा तो अभी इसको हिसाब मिला रहे हैं रुकिए इसका तो देखिए यह चैन पूरा खराब हो गया है और इसका जो है कि चैन वाला जो धूरा होता है यह भी खराब हो गया है यह टायर के ओ नीचे अगला अगला पिछला दोनों खराब है इसमें का ट्यूब भी खराब हो सकता है बिरेक भी खराब है अगला देखिए अभी इसको हम मिला रहे हैं अभी मिलाएंगे तभी तो बताएंगे अभी मिलाने दो हमको देखिए इसका जो है ना यह आगे वाला ब्रेक का जो साकर होता है ना इस साक साकर यह जो साकर है दोनों दोनों साकर में भी ए अथवा तेल आ रहा है और इसको तेल को जो है कि उसको बनानवा बनवाना पड़ेगा देखिए कम से कम तीन हज़ार तो इसका हो गया तीन एक उसका चार चार एक पाँच पाँच पाँच सौ उसका आ रहा मतलब साढ़े पाँच और यह आपका ब्रेक ब्रेक भी आपका खराब है यह जो सीट कवर है वह भी फट गई है लाइट भी फूट गई कुल मिलाकर सात हज़ार खर्च है आपका हमारे यहाँ से जो जो बढ़िया होता है टेन्सन मत लो काम आपका हो जाएगा कह रहे हैं ना कि यह जो आपका जो आगे वाली लाइट उसको उसमें प्राब्लम आ रही है हाँ गाड़ी जो है ना यह आपको कल मिलेगी यह आपके लिए कल जाएगा नमस्ते